मां हितां त्रिनेश्वर उणिवीह सौ चोहठि में वियुसि मथे हुते त्रिनेश्वर साढा सत सौ ॾाका कमलागिरी ऐं साढा सत सौ ॿारहं भ्रमनगरी जिते कमलागिरी हिते शंकर भॻवानु विराट स्वरुपु धारियो आहे ऐं गंगा नदी हितां निकिती आहे विराटु स्वरुपु नचियो आहे गंगा नदी पार वार पथारिया आहिनि तहिंखां असां ॾिसणु वियासीं कमलागिरी नासिक खां मथे आहे साढी सत सौ ॾाका लहण जा आहिनि साढा सत ॾाका चढ़ण जा आहिनि